हेलौ हाब आं बोराय मानसिनावलाय मा सोंबाय बायनांगौ जाखो बिदिखौलाय आंलाय मा बुंनो रोंनांगौ गोदोनिफ्रायनो नांगोलजों हालेवनानै जाबोग्रा बोराय मानसियालाय दाबो नांगोलजोंनो हाल एवो आंना मालायफ्रा हनै टेक्टर हालेवो दङ टेक्टरजोंंबो हालेवग्रा दं खायसे खायसे नांगालजोंनो एवो खस्ट'थार दैज्लांआव नै जाथारला बोराय मानसि दाथ' जोंना दैज्लां बोथोराव बेनो माइ माइ गायबाय आइजं गायदों मायब्रा गायदों जोसा गायदों आंथ' बोराय मानसि बेसेबां गायनो हानो बारा गायाखै थामजि बिघाल' गायदों आङो थामजि बिघायावहाय आङो गैयाबाबो नैजौ बाजि मन मोनगोन औ जोंनियावहाय बेबायदि मिडिसिनखौ बांद्राय बाहायनाय जायाखै दासिमबो जोंना दैयाबो नांगौ खिनिखौ मोनबाय थायो नालाय ओंखायनो जों बारा मिडिसिन बाहायनाय जाया थेवबो जोंना माइया बिदिनो बिघासेयाव दस मनखौ जों मोनखायो आरो मेडिसिन बाहायबावोबाथ' जोङो बिदिनो जिबा मन नैजि मन बिदि दिहुननो हायो बिराद मोजां एवखायो जोंना नांगोलजोंसो नालाय दुफुस दुफुस एवनानैसो गायखायो जोङो हाथरफोरखौ गाफ्ले जोबखायो जोङो मावो गोरान खेथि खालामो जोङो दा बोथोराथ' माइनि नालाय मेसेङावहाय जोङो बिदिनो बेसरबो मावो सिबिंबो मावो बिदिनो बांसिन बेसरखौ मावनाय जायो दे होमबालाय